सबसे पहिने तऽ हमरासभके गरमी मे घुमय के लेल मौसम सबसे बढ़िऑं बुझै छियै एहि दुआरे कि बच्चो सबके इसकुल छुट्टी रहै छै गरमी मे आ गरमी मे आम होइ छै तऽ आम हरजगह अपना लोकलमे सब जगह मिलैया आम तऽ घुमै छी आम ताम खाय छी सब जगह जाके घुमय छी जॅं कत्तौ जाय छी कोनो मेजमानियो जाय छी घुमय लए तऽ आम लय लै छी पाँच किलो चलि जाइ छी मेजमानी तऽ ई सब आम के टाइम मे बड़ा बढ़िऑं कत्तौ जाइ छी तऽ आमे मिलैया खाइलए खाइयो दुआरे चलि जाइ छी घुमय लए आ गरमी सबसे बेस्ट एहि दुआरे यऽ बच्चो रहैया संग मे इसकुल सभ छुट्टी रहै छै गरमी मे तऽ घुमय कऽ लेल सबसे हम अपना मोने पसन्द करै छी जे गरमी मौसम मे बड़ा बढ़िऑं लागैया घुमय मे बरसो भय गेल तऽ बड़ा मजा लागल आओर आम अगर खाय लए मिलल तऽ बगीचा बगबे बगीचा जाइत रहलहुॅं गरमी महिना बगीचो मे घुमय लए गेलहुॅं पिकनिक मनेलहुॅं की कहै छै भोज तोज भेल कलम मे आम ताम खेलक सब तऽ बड़ा मजा आबै छै तऽ हम अपना तरफ सऽ बुझे छिए जे गरमी मे सबसे बढिऑं घुमय कऽ लेल टाइम यऽ